आंनि जामुं मोजां मोननायाथ' गासिखौबो आं मोजां मोनो आंनि मोजां मोनै जेबो गैया आं बांसिन मोजां मोननाया जाहैबाय ओंखाम ओंख्रिखौनो आं बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो बिदिनो अनला ओंख्रिफोर ओंखाम गोरलैफोरनि ओंखाम ओंख्रिफोर दाव बेदरजों जोबोर गोथाव जायो आरो जोङो न'खरावबो द्लाम जायो थास बिबार मैथा बेफोरखौबो जायो जोबोर गोथाव पिगनिकफ्राव जोङो जायो बिदिनो मैथा नाफोर अमा बेदर भाजाफोर अमा बेदर फाजाफोरबो एवनानै खाजि खनजानो ज' ज' पुरथियै मोजां मोनो ज' ज' बिदिनो रायज्लाय होनज्लाय गोथाव मोनो हाबाफ्राव बिदिनो ओंख्रिफ्रा लाब्रा बेफोरखौ आङो जोबोद मोजां मोनो अमा बेदर एवनायफोर हाबानि गोथाव जाथारो बेफोरो बेखौ मोजां मोनथारो आरो बिदिनो दै सारनायफ्रावबो बिदिनो जाहोयो सबाइ खारि दाव बर'नि ओंख्रि बेफोरखौ जोबोर मोजां मोनो अनला ओंख्रियाबो बिदिनो बर'नि मोजां दावजों अनलाजों जोबोद गोथाव जायो आरो जोंनि बर'नि बिथोराव हाथाखारि होननाय मोनसे हाबा दङ बे हाथाखारि हाबायाव हाथासुनि बेहाय जोङो अनला दाव सङोमोन खारै गैयै बे जाहैबाय जोबोर गोथाव जायो हाबायाव फुरथि बेफोरो जों बेखौनो मोजां मोनथारो आङो ज' ज' मोनजानाय हिसाबै बेखौनो गोथाव मोनोमोन आं